हँ लिखैत काल जे छै से प्रेरित तऽ रहैत छी जे कर्तव्यसँ प्रेरित रहैत छी जे तैआरी कयने रहब तऽ बच्चा लग जाएब तऽ नीकसँ बच्चाके पढ़ेबै जहन पढ़ेबै तऽ सम्मान भेटत कहलहुँ कोनो ने कोनो रूपे देखियौ लोक अपन जे छै से स्वार्थक सिद्धिके वास्ते काज करैत छथिन आ कएक बेर एहन होइत छै जे ओहिसँ अनको लाभ होइत छै एहन बात नहि होइत छै जे अपना जे लाभ हैत तऽ खाली ओ अहीँटाके हैत अहाँ अगर लाभ अगर लेबै तऽ ओहिसँ दोसरोके लाभ होइत छै तऽ इएह होइत छै हम अपना वास्ते करैत छी कि बच्चाके हेतै कि जे नहि हमर गुरुजी जे छथि ई हमरा नीकसँ पढ़बैत छथि तऽ ई जे लोभ यए जे बच्चामे एकटा हमरा सम्मान भेटय ओहि सम्मानक लेल हम ई बुझियौ तऽ ओही सम्मान लेबाक लेल हम प्रेरित होइत छी आ तेँ ई लिखैत छी आर नियमित डायरी हम नहि लिखैत छी ने कोनो पत्रिका लिखैत छी हँ प्रायः जे छै से मैथिलिएमे लिखैत छी ताहिसँ ई होइए कि जे कमसे कम ई भाषाके तऽ विशेष अगर नहि होइए तऽ लेखनमे अगर एहि भाषाके प्रयोग करब तऽ भाषा शुद्ध रहत भाषासँ जे छै से जुड़ल रहब जहन कोनो भाषासँ जुड़ल रहबै तऽ तखने ने ओकर जे छै से गुण अहाँके भेटत तऽ तेँ मैथिलीमे लिखयके प्रयास करैत छियै